हलो हा ॿुधो न मूंखे तव्हांजो नंबर मिलियो आहे तव्हां गुल सप्लाइ कंदा आहियो न दादा त मूंखे न मूंखे टे शा ॿ शादियूं आहिनि ऐं हिकु पूॼा लाइ मूंखे घटि में घटि पंजवीह पंजवीह किलो गुल खपनि तव्हां छा मूंखे ॾेई सघंदा शादी आहे अधीकु महीनो पूरो थींदो न हुन खां पोइ ई आहे पर मां सभु ठाहे करे रखां थी त तव्हांखे कहिड़े कहिड़े क़िस्मनि जा गुल अथव अच्छा ठीकु आहे ॿुधो हिकु किलो ॿ किलो खनि गुलाब जा गुल खपंदा ऐं माना कीअं वेॾीअ जे अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॿुधो न अच्छा मूंखे न वेॾीअ लाइ मंडपु सॼाइणो आहे त पोइ जिथे छोकिरो छोकिरी वेहंदा न उन जे पोयां मूंखे मस्तु सॼाइणो आहे पर सम्झो फ्रैश गुलनि जो ऐं जीअं उहो ऐंटर कंदा त उन्हनि खे असां सभु गुल जी जी फ्रैश फ्रैश हा नकली खपंदा आहिनि हा ऐं जीअं छोकिरा छोकिरी ऐंटर कंदा न त हुननि जे कदमनि ते बि न असां इहो गुल विझंदासी बरसाति थींदी आहे गुलनि जी बरसाति थींदी आहे हिकु इहो खपे ऐं ॿियो हिकु जॻहि बबू ॼाओ आहे त उनजे लाइ बि मूंखे गुल खपनि उनजो जेको पींघो आहे न भाड़े जो हुन जो हा हा हा हा सम्झी वयसि हुन जी ॾोरी गुलनि जी हा ऐं हिकु हाणे ॿिए हफ़्ते में खपे कंहिंजे घरु चालीहो आहे त उन पूॼा लाइ मूंखे चालीहे जे लाइ गुल खपनि तव्हां मूंखे इहे तव्हां मूंखे सभु अरेंज करे ॾिजो हा हा हा हा हा हा हा हिकु ॾींहुं अॻ में बंदोबस्तु करे छॾिजो मां तव्हांखे तारीख़ु ॿुधायां थी हा ऐं चालीहो चालीहे लाइ त मूंखे सुभाणे लाइ ई खपे पूॼा लाइ मां तव्हांखे ऐड्रेस ॾियां थी तव्हां उते वञी करे सॼो डैकोरेट करे छॾियो हा बहिराणे में हम्म हा हा हा ऐं ॿियो जेके ॻाईंदा न हुन जे मथां बरसाति गुलनि जी जंहिंमें गुल बि हुजनि हा हा हा हा हा ऐं बाक़ी मां तव्हांखे वॉट्सप कयां थी मां तव्हांखे वॉट्सप कयां थी ऐड्रेस सभु कुझु ॿुधायांव थी तव्हां हा हा हा हा ॿियो ठीकु आहे दादा ठीकु आहे ठीकु हा हा ओके ओके थैंक यू